औ हेल' मा औ औ खिन्थानो हागोनथ' आरो माने जोंनाव दा बिराद अखा हादोंलै दै बाना जासावगारथारदों दा ओमफ्राय दै बाना लोमगासिनोथार लामा सामा गासिबो दै बानाजोब फैनो हागोन हानाया गारि गिदिरफोरा खारनो हायो बासफोरजों फैनो हागोन ओमफ्राय दा नङो अबाव दं

ए मानि दै बानाब्लाबो फैजायो फैनाया गारि गिदिरजों फैनायाथ' जेबो जानाय नङा बे फिसा फिसौफोरासो थांजानाय नङा जोंनावबो फैनानै थानो हायो थानाया ओमफ्राय फैनानै अरै टाउनाव फैनाया जोंनिफ्राय टाउनाव फैनो हायो आरो ओमफ्राय नों माजों फैगोन दा ए ओइ गारि फिसाजोंब्ला जेबो नङा साखा खब्रैया खारजायो ओमफ्राय मानि बे बाइक थाइक साइखेल थाइखेलफोरासो दिगदार जायोना अखा हानायाव ओमफ्राय दा जोंनाव औ जोंनावबो टाउनाव जोबोद मोजां जाबाय लै दाना दै बाना ब्लाबो मानि दसेल' मानि दसेनो स्रय नालाफोरजों बोहोयलांजोबो जायगाफोरा बिराद मोजां जाबाय दाथ' नों बेंगालराव थांनाया बेसे गोबाव जाखोसो हाब होमब्लाथ' होमब्लाथ' क'क्राझारनि सोमोन्दै जेबो मिन्थिनाय नङो नोङो औ होमब्लालाय फैदो आं नेबाय थानसै लामायाव दे

औ बे फकिरानि ओरै माबा बे हाइरड सेर दं ना लामासेरा बे लामा सेराव बिफां फांसे दं बेयाव फैदो दे दे